हय हय अथंयत फुडें रावया पावलें हांव हय तुमचें भाडें कितलें जालें तें सांगां म्हाका अडेश्शी रुपया हय म्हाजे कडेन पांचशें रुपया आसलेले मोड ना म्हाजे कडेन अडेश्शीं रुपया तुमी युपीआय ट्रान्जॅक्शन घेतात हय बरें जालें तुमी घेतात तें आतां सगळींच जाणा युपीआय येयलां म्हणजे सगळ्यांकूच बरें पडलां न्हू हय नाल्यार मोडचे सोदूंक वयचें पडटा आतां तशेंच म्हाजेच कडेन पय आ म्हाजेच कडेन आतां फा पांचश्यांची नोट आसलेली आतां तुमी युपीआय घेता म्हुणून बरें पडलें नाल्या हांगां म्हाका मोडचे सोदूंक वयचें पडटलें आसलें आन ते हाडून दिवचे पडटले आसले हय तुमी म्हाका क्युआर कोड दिया क्युआर कोडा वयल्यान स्कॅन करून हांव तुमकां ट्रान्स्फर करता क्युआर कोड ना तुमचे कडेन बरें मोबायल नंबर सांगता तुमी आ मोबायल नंबराचेर ट्रान्स्फर करतां तुमच्या हय नंबर सांगात हांव घेता तुमचो नंबर बरें नंबर घातला हांवेन करता पे तुमकां हय पे जालां मातशें पयात तुमकां येयले जाल्यार येयले न्हू हय देव बरें करूं तुमचें